हाँ हमारे गाँव के स्कूल में अच्छा शौचालय पीने का पानी किताबें डेस्क और बेंच और भोजन उपलब्ध है लेकिन वर्तमान में उनमें कुछ कमियां है जिनमें सुधार की ज़रूरत है जैसे कि गाँव के स्कूल में अच्छा शौचालय तो है लेकिन उसमें सफाई नहीं है पीने पीने की टंकी में पानी व्यवस्थित रूप से है लेकिन उसमें कीड़े पड़े हुए हैं किताबें उपलब्ध है लेकिन वो पुरानी हैं डेस्क और बेंच की सुविधा है लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है भोजन भी ठीक तरीके से नहीं बनता है इसलिए गाँव के स्कूल में सारी सुविधाएँ व्यवस्थित होने के बावजूद भी उनमें सुधार की आवश्यकता है